हैल्लो मारज़ तुस अजेय होर बोला दे केह् नांऽ जागते आस्तै सैकल लैने हे कोई दऊं दस्सो हां कुसलै औचै थोआढ़े कोल ते केह्

दकान है लाग्गै ते उंदै कोल दिक्खी लैन्नें आं दिक्खनें आं औनां में शाम्मी औन्नां जागते गी लेओनां कन्नैं गै चलो ठीक ऐ औनां शाम्मी लै